हम लोग सभी दोस्त मिलकर एक संगठन बनाते हैं सभी आदमी मिल जुल करके समय लेते हैं और तैराक़ी के लिए प्रशिक्षण भी लेते हैं और पर प्रशिक्षण लेकर आपस में ताल मेल बिठा लेते हैं और पड डे ताल मेल ये बिठाते है कि पड डे अपने लोग को तैराक़ी करना है जिम जाना है और तैराक़ी करने से हम लोग को क्या फ़ायदा मिलता है जिम जाकर क्या फ़ायदा मिलता है तो ये सारी बाते हैं तो हम लोग पड डे जो है दो घंटे से लेकर तीन घंटे तक पड डे तैराक़ी के लिए सभी दोस्त मिलकर जाते हैं तैरते हैं आनंद लेते हैं उससे हम लोग का शरीर सुरक्ष स्वच्छ रहता है और शरीर में गर्मी भी महसूस नहीं होती है उससे शरीर को ठंडक पहुँचती है और शरीर में कोई भी बिमारी नहीं होती है सारी चीज़ शरीर से निकल जाती है और हम लोग डेली जिम भी जाते हैं जिम जाने से फ़ायदा है कि शरीर में मज़बूती रहती है मोटापन दूर ओहट है और ताक़त शरीर में एनर्जी रहती है और ताक़त रहती है और हड्डी में पॉवर आता है शरीर में जान आती है इसलिए हम लोग तैरते हैं तैराक़ी में जो है जान आती है

और पिकनिक भी मना लेते हैं और डेली दो से तीन घंटे एक दम डेली हम लोग का यह रूटीन रहता है इसलिए हम लोग यह काम सभी आपस में मिलकर करते हैं और हम लोग सवेरे में जिम भी जाते हैं जिम करने से शरीर एक दम फिट रहता है और शरीर जो है मोटापा नहीं भरता है शरीर में ताक़त रहती है फिट रहता है बैलेंस नहीं ज़्यादा मोटापा भागता है इसलिए हम लोग जिम जाते हैं या कुछ जिम का सामान हम लोग घर पर भी रखते हैं तो घर पर भी कुछ है हल्का फुलका कर लेते हैं बार बाक़ी जो है जिम स्थान पर हम लोग एक सेंटर पर जाते हैं जिम करते हैं

बैलेंस में रहे शरीर में ताक़त एकदम भरी हुई रहती है शरीर में कोई भी रोग नहीं होता है इसलिए हम लोग जिम जाते है और उनमें खेल धूप भी हम लोग करते हैं तैराक़ी का प्रशिक्षण तो पहले ले बे भी किए थे उसके बाद